जोंनि जोंनि एरियावहाय जेनेबा तिन सारि किल'मिटार गोजानाव जोंनि भेट्रेनारि ड'क्टरफोर दं बहाय हसपिटाल भेट्रेनारि दङ बेवहाय जों माखासे नांगौ बायदि मोसौआ जुदि जेब्ला बेराम जायो बे समाव जोङो माखासे मुलिफोरखौ लायनांगौ जायो आरो बेफोरखौ होनानैहाय जोंनि मोसौआ एसेब्लाबो मोजाङाव फैयो आरो जोंनि जायगायाव बोसोराव ड'क्टरफ्राबो खेबसे नङाब्ला खेबनै सारभे फैयो बिसोर फैनायनि उनावहाय जोंनो साजेसन होलाङोदि मा बायदि मोसौखौ जोथोन लाखिनायाव मा मा होनांगौ मा मा आदार होयोब्ला मोसौआ मोसौफ्रा जुनारफ्रा मोजां फुंगोन फुंगोन मोजां जागोन बेखौ जोंनो साजेसन होलाङो जेरै मोसौनि बेलायाव बुंगोन आं मोसौआ जुदि मोजां फुंहोनो आरो फुंहोनो नांगौब्ला बिनो मोजां गांसो होनाय जायो होनांगौ आरो दै मोजां दौनांगौ बेबायदि साजेसन होलाङो जोंनो आरो अमा फोरनि बेलायाव जुदि अमाफोरखौ मोजां जोथोन लाखिनोब्ला जोङो बिसोरनोबो अमानो खिरमि मुलि होनानैहाय बेखौ मोजां फेदेरनो हायो होननानै फोरोंलाङो आरो बोरमाफोरनावबो बे एखे बुस्थुआखोनो जों जाहोनानै बोरमाफोरखौ मोजां जोथोन लाखिनानै फेदेरो जेरै बिफोरखौ जों माखासे समावहाय जोङो मोजां जोथोन लाखिनो हायाब्ला मोसौफ्रा हामलाङो थिख बिदिनो बोरमाफ्राबो अमाफ्राबो जुदि जोथोन लाखिनो रोङाब्ला आदाम'रा जालाङो जेरै बायदि जों मोननांगौमोन बिनि बेसेनखौ जों मोना आरो माखासे समाव बिसोर ओरैबादि साजेसन मोजां होलाङो जोंनोहाय जुदि बेखौहाय नोंसोरो मोजां जोथोन लाखियोब्ला नोंसिनि थाखाय मा नांगौ बेफोर बेब'स्थाखौबो होलांगोन होननानै बिदिबो बुंलांनाय जायो आरो थिख बिदिनो बोसोराव खेबसे बा खेबनै जोंनि थिंजाय सारभे खालामफैनानैहाय नोजोर होफैयो आरो जों नुनायाव दिनैसिम होगासिनो दङ आरो जोंनि न'खरनि मोसौ बोरमा दाउ अमा बिदि फिनायाव सोलिगासिनो दङ आरो जों बिसिनि थाखायबो दाना बायनानै गुन्दै बायनानै जाहोनायाव जोंहा गोबाङै खरसाबो जानाय जायो बिनिफ्राय जों होमब्लाबो जों बेखौ फिनानै दोनथाबो आरो बिनि उनाव जों बिनि मुलामफाखौ बांसिन मोनो जेरैबायदि नांगौमोन जों बेबायदि मोननो हायो ओमफ्राय जों बे बुस्थुखौहाय जोङो जेब्लायबो फिसिनो मोजां मोनो जुनादफोरखौहाय मानोहोमब्ला जोंनि खाथियावहाय ड'क्टरबो दंखायोनालाय बिनिथाखायनो जों बे बुस्थुखौहाय जों फिसिनो बाया आरो बिसोरनो जों बिसोरखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों सबसमाय न'नि माइ जिगाबखौ दोनथुमना होनानै आरो दैज्लां बोथोराव जों हाग्रानि बिलाइ बेन्दों हाग्रा हानाने होनानै मोसौफोरखौ जों फुंहोयो आरो अमा फोरखौबो बिदिनो माखासे ननि गुन्दै नङाब्ला गैयाब्ला बायनानैब्लाबो जोङो जों बिखौहाय बायनानै होफैनानै जाहोयो दाउफोरनोबो थिख बिदिनो जों हाथायनि बायनानै माखासे मोजां मोजां आदारखौ जाहोनानै फिसियो जों ड'क्टरा जोंखौ जेरैबायदि साजेसन होदों जों बिसिनि बिथोन बायदिनो जों जोंहा फिसिनानै फेदेरो मोसौब्लाबो बोरमाब्लाबो अमाब्लाबो जों बिदिनो फिसिनानै जोंनि न'खरखौ सोलिलांहोनो हायो जोङो जुदि नोंनि न'खराव बोरमाया दसथा दंब्ला जों बिनि बिनि फिसाखौ जों दसथा मोनफाखागोन दा बेफोरखौ फाननानै जों बोसोराव इदिनो टाइम टाइम माब्लाबा एक लाख माब्लाबा फनसास हाजार माब्लाबा दुइ लाख बिदिबो मोननो हागोन नों जेसेबां बोरमाखौ बुरजा दोनगोन एसेबां बुरजा फैसा मोनगोन बिदिनो मोसौ आरो बोरमा अमा मिलायनानै जों बोसोराव दुइ तिन लाखखौ न'खराव बोखांनो हायो आरो बिफोरजोंनो जोंनि न'खरा सोलियो दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै